दिक्खो सर जि'यां की तुस आखदे ओ के डोगरी पीपुल न जेह्के साढ़े डोगरे लोक न उं'दी भाशा दी गल्ल करचै तां साढ़े केह् होंदा के बड़े सारे लोक जेह्के बड़ियां सारियां भाशां बोलदे न जि'यां अगर बाकी के बाहर दियें स्टेटें दी गल्ल करचै तां गुजरात च गुजराती पंजाब च पंजाबी होर मतलब इं'या गै बड़ी सारी स्टेट च अलग अलग भाशा बोलियां जंदियां होर इत्थै साढ़े जम्मू कश्मीर दी गल्ल करचै ते इत्थै डोगरी दे कन्नै होर बी बड़ियां सारियां भाशा बोलियां जंदियां हून ग्रांएं च केह् होंदा कि जित्थै डोगरे ते उत्थै डोगरी जित्थै गुज्जर ते उत्थै ओह् अपनी गोजरी बोलदे न होर प्ही गद्दियें दी गद्दी अपनी अलग भाशा होंदी ऐ मतलब थोह्ड़ा बहुत इं'दे च फर्क होंदा ऐ समझ आई जंदी सारे थोह्ड़ी बहुत सेम होंदी लेकिन बड़ी सारी ऐ जेह्की गलत होंदी ऐ होर इं'दा जेह्का कल्चर होंदा गलत दा मतलब एह् निं ऐ के गलत दा मतलब एह् कि जेह्की थोह्ड़ी बहुत अग्गै पिच्छै होंदी ऐ फर्क होंदा ऐ दूआ जेह्की गल्ल ऐ कि कल्चरल ट्रडीशन दा तां उत्थुआं दे जेह्के रवाज़ बी हैन ते ओह् एह् की जि'यां ब्याह् कारज दी गल्ल करचै ते उत्थै मतलब अपना जो बी होंदी गीत संगीत बगैरा ते इं'या केह् होंदा कि कुड़ी दे ब्याह् च केह् होंदा कि गाना ते होंदा गै सारें ते इन्ना कोई ओह् खुशी जां गीत निं करदे हैन की के ओह् अगर जागतें दे ब्याहें दे मुकाबले च दिखचै ते ओह् एह् सोचदे कि साढ़े जेह्के मतलब कुड़ियां आह्लें गी असेंगी इन्ना कोई बी ओह् खुशी करने दी जरूरत निं ऐ होर बड़े सारे लोग जेह्के कुड़िये दे मम्मी डैडी जां ताऐं चाचा बगैरा जेह्के होंदे ते उ'नें बर्त रक्खे दे होंदे हे ते बाकी आह्ले होंदे तां इं'या चलदा हा ते जगतें दे ब्याहें च दिखदे तां जगतें दे ब्याह् च तकरीबन उन्नी गै खुशी मनाई जंदी जिन्नी की पैह्लें अज्ज बी उन्नी गै ते ब्याह् कोला पैह्लें जे किश होंदा ऐ ते ते बड़े सारे लोक जि'यां के लकड़ियां कटदे बंदेलियां जिन्नियां हारियां बंदेलियां ते ओह् बनांदे ते उस दिन बी उत्थै गीत संगीत होंदा ऐ रातीं ढोलकियां बजांदे लोक होर बी बड़े सारे कम्म करदे बड़े सारे लोक अपने रली मिलियै कम्म करदे हिंदु मुस्लिम जो बी होन तां अपना खेतीबाड़ी दा कम्म बी सारे जनें मिलियै करदे ओह् जेह्के होर बी इक्क दूए गी जेह्ड़ी शिक्षा होंदी ऐ ओह्बी दिंदे न होर बी बड़े सारे कम्म होंदे जि'यां कोई ध्यार बनाना होंदा ते ओह्बी रली मिलियै करदे न नेईं तां बड़ा सारा फर्क होंदा लोकें दे बिच लेकिन कोई बी इन्ना ओह् निं होंदा ऐ हून दिखचै के ट्रडीशन तां होर बी जेह्के बड़े सारे रवाज़ न तां जि'यां कि अपना अपना स्टेट दा जि'यां इक्क कोई होंदाऐ महत्वपूर्ण कि कोई जादै करदा कोई घट्ट करदा लेकिन बड़े सारे लोग जेह्के न ओह् रली मिलियै करदे न